दा बिजाब फरायनायनि बेलायाव गांसे बिजाब एबा सल'माफोरखौ फोजोबनोब्ला ओरैनो साननैसिम सम लानायखौ नुनो मोनो मानोना मोनसे सल'माखौ फरायनो थाखाय पिथ पिथयै मा होनो बिजिर बिजिर फरायनो थाखाय गोबाव समनि गोनांथि जायो नाथाय सुंद' सल'फोर फराय नांगौब्ला खावसे घम्टानि गेजेरावनो फोजोबनो हायो मानो होनोबा सुंद' सल'वा गुसुं आरो सल'माया गोलाव दा बैफोरनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला माखासे लेरनाय आदबनि खान्थिफोरखौबो नों सुंद' सल' अरो सल'मानि गेजेराव नुनो मोनो मानोना सुंद' सल' लेरनो थाखाय माने सुंद' सल' लिरनो थाखाय हरखाब जानानै हरखाब जोबनाय जानांगौ आरो सल'मा लेरनो थाखाय गोबाव समनि एबा लिरनाय आदबनि बे बेलायाव गुवार मोनसे खान्थि होनानै दोननाय जादों दा बिनिखायनो सल'माया गोलाव जायो दा जायनि जाहोनाव सल'माखौ बिजिर बिजिर फरायनो थाखाय गोबाव समनि गोनांथि जायो बेनिखायनि सुंद' सल'खौ फरायनायाव मैक्सिमम साननैनि गोनांथि जानायखौ जों नुनो मोनो साननैनि गोनांथि जानायखौ आंनि बेलायाव नुनो मोनो